जों जानाय जामुंफोरनि मादाव गुबुन गैयै माखासे जामुंफोर गोबां दङ बेफोरनि माखासे मुंफोरा जाबाय मम' चाउमिन चिकेन पक'रा पास्टा बायदि बायदि बे जामुंफोरखौ जोङो जानो गोबां गोथाव मोनो मानोना मोनो बाट नाथाय बे जामुंफोरा जोंनि देहानि थाखाय गोबां खहागोनां बे जामुंफोरखौ बानायनायाव गोबां शस चिलि भिनेगार बायदि बायदि बाहायनाय जायो जोंनि पेरेन्सफोरा बे जामुंफोरखौ जानो थाखाय जोंखौ बादा होयो मानोना बे बे जामुंफोरा जोंनि देहानि थाखाय एसेबां मोजां नङा थेवबो जोङो बेफोरखौ जायो मानोना बियो जानायाव जोबोद गोथाव